हमरा सबके गाँव घरमे बिहार राज्यमे एगो जीविका परियोजना चलैत अछि ओकरा थ्रूसँ हमरा सबके सब समाचार न्यूज अबैत अछि आओर ओहिमे हमरा सभके सभ योजनाके बारेमे पता लागय अछि ओइमे पापड़ बनाउ पापड़ बनाकऽ रोजगार अपन करू या अगरबत्ती बनाउ अगरबत्ती बनाकऽ अपन रोजगार करू अपन जे भी अहाँके मोनमे नीक रोजगार लागैत अछि ओइ समाचारसँ हमसब जानकारी जीविकाके थ्रूसँ लै छी आओर सब जानकारी हमरा सब लग रहैत अछि हमसब ओ पापड़ आओर चनौरी भेल चिप्स भेल कुम्हरौरी भेल आचार भेल या अम्मट भेल ई सब बनबय छी आओर बनाकऽ मार्केटमे बेचय छी ओइसँ हमरा सभके बहुत सारा लाभ भेटैत अछि आओर बहुत सारा हमसब अपन आर्थिक परिस्थिति सुधार करय छी इएह समाचार सब हमरा सबके प्राप्त होइत अछि आओर हमसब ओ समाचारके प्राप्त कऽ अपन रोजगार करय छी